कुछ दिन पहले मैंने एक वॉच खरीदा था वह आटोमैटिक वॉच थी बहुत अच्छी थी और मुझे उसको लेने के बाद कॉल रिसीव करने के लिए मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और मुझे अच्छे रेट पर वह मिल गई थी लेकिन जब मैं उसका यूज़ करने लगी तो वह वॉच बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी ओर एक बार वह पानी में भीग जाने के कारण खराब हो गई और फिर मैंने उसको बहुत ठीक कराया लेकिन ठीक नहीं होती इसलिए उस टाइप की वॉच को ना ही खरीदें तो अच्छा है